एल पी जी गैस जो इस्तेमालु करणु सावधानी करणु खपे त उन में पाण खे गैस ट्यूब ॿ साल में हिकु दफ़ो मटणु घुरिजे ऐं हिन जो पंजीकृत ॿाहिरां न करणु घुरिजे बल्कि